बागकाम हें न्हू म्हाका खूब आवडटा हांव अशें कोन्न झाड बीन उमेदीन रोयतां आनी तीं उदक बीन सोदां घालत तांकां तांकं चोयल्यार न्हू थोंडसाण मेळटा आतां हूय झाड बीन आसल्यार म्हाका अेशकोन्न चोरून हाडपा दिसता मागीर तीं रोवपा दिसताय मुगे मामी बी रोयता न्हू तेज लागून तें म्हाकाय येलां आनी ती म्हाकाय मुगे सगली फेमिली अशें कोन्न घोरांत आसाय तीं तांकां झाड रोवपा खूब बोर दिसोता आमी अशें कोन्न झाड रोयतोलीं वेग वेगळीं मेल जाल्यार मागीर दूख जाता ती रोयलीं जाल्यार सोदां उदक घाताय तांकां आनी तीं बरीं दिसताय हेप्पीनस मेळटा झाड रोयलीं जाल्यार वेग वेगळीं झाड रोयताय दोशणीचें मागीर बिश्टीं शॉआचीं आनी मागीर टेन अ क्लोक्स मागीर अशें कोन्न फ्रुट्सांचीं टोमेटो मागीर भाजी बीन रोयतालीं आनी एक कॅन्सर फ्रूट म्हूण आसा तेंवूय रोयलां मागीर पेशन फ्रूट ती वालूय रोयला ती अशें कोन्न आंत चडत आसा अशें कोन्न रोयलीं जाल्यार न्हू येता की केन्न तेक फूल जातोलीं केन्न ताका फ्रूट जातोलीं अेशकोन्न दिसता आनी न्हू अशें कोन्न तें जेन्न तेक फ्रूट जाता फळ जाता तेन्न तें चोयल मुटरी तें हावपा इतू उमेद येता की तें आम स्वता रोयलोलें तेज लागूं आमक तेज खूब उमेद जाता अेशकोन्न रोजां जेन्ना घरां अेशकोन्न मुखार जायतीं झाड बीन आसताय न्हू तें चोवपा बरें दिसता सो तें रोवपा आनी हें कोरपा बीन खूब बोर दिसोता आनी न्हू अेशकोन्न आम हूयीं गेली न्हू आमक एक ना एक झाड हाडपाकू दिसता फ्रेंडा तिंगसोन वा हूंय सोयऱ्यांगे गेल जाल्यार अेशकोन्न फ्रूट्स बीन फ्रुट्स बीन हें हाडटाय आमी अेशकोन्न झाड बीन हाड्ण रोयताय आनी अेशकोन्न हुंयी गेल जाल्यार झाड हाडटायीच आमी आनी मागी रोयताय पावसा दिसान चोड रोयताय कित्याक पावसां तेंक जीव येता आनी एक झाड रोयलां मलबेरीज म्हूट तीं तें आनी तेक फ्रूट्स जाताय तीं सोदां हायीत रावताय आमी आनी बरें दिसता अेशकोन्न जिवा बरें दिसता कितें रोयल जाल्यार आनी पर्यावरणांत ही झाडां झाड खूब जाताय आनी अशें कोन्न चोवपा बी बोरीं दिसताय आनी घरां आहल्यार त्या घोरां शोभा येता आनी अशें कोन्न व्हडल व्हडलीं झाड बी आंब्याचीं झाडां तेशकोन्न बीन रोयताय आनी खूब अशें कोन्न बोर दिसताय चोवपा झाडां आनी अशें कोन्न